कीअं आयो तव्हां मां बि बढ़िया आहियां अच्छा ॿुधो मूंखे फ़ोटीन प्रो मैक्स खपे तव्हांजे वटि आहे या अच्छा ॾेखारियो हा हा केतिरे जो आहे हीअं एतिरो महांगो ॾेढु लख जो न न मूंखे त हीअं ई खपे ई बजाज में केतिरो थींदो

हलो ठीकु आहे साईं हिन जा छ कहिड़ा कहिड़ा फ़ीचर आहिनि मूंखे ॿुधायो त सही अच्छा केतिरा रेम रोम आहे केतिरो रेम रोम केतिरो आहे हलो ठीकु आहे कहिड़ा कहिड़ा सां कलर आहिनि हिन में अच्छा केतिरा कहिड़ा कहिड़ा कलर आहिनि

मूंखे मूंखे त तव्हां नीला नीले कलर जो फ़ोन ॾेई छॾियो ऐं मूंखे फ़ोन बजाज फाइनान्स ते खपे त कहिड़ा कहिड़ा लॻंदा ज़ीरो पर्सेंट ज़ीरो पर्संट डाउन पेमेंट ते

हलो ठीकु आहे मूंखे तव्हां ॾेई छॾो हलो ठीकु आहे मूंखे तव्हां ॾेई छॾियो हींअर केतिरा ॾियांव मां तव्हांखे हलो ठीकु आहे अच्छा हलो ठीकु आहे हीअं वठो तव्हां ऐं मूंखे फ़ोन ॾी ॾेई छॾियो ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधो हिन जो हिनजो कवर ऐं ग्लास काड

हलो ठीकु आहे तव्हां मूंखे चढ़ाए ॾियो हलो ठीकु आहे सईं